डेंगू बुखारु मलेरिया बुखारु ॾाढो कॉमन थी वियो आहे जेको हर घर में फहिल जे थो ऐं पाण खे हर घरि हर चोथें घर में हिकु मरीज़ु ॾिसण थो अचे जंहिं जी सफ़ाई रखणु असांखे ॾाढी ज़रूरी आहे इहो बुखारु पहिरीं फहिलजंदो आहे मछर सां ऐं मछर थींदो आहे आलाइप में जिते पाणीअ जो भराव थिए जिते पाणीअ जो ठहिराउ थो थिए उन जॻहियुनि खे हमेशह साफ़ु सुथिरो रखूं पंहिंजे घर में फ़िनाइल सां पोचो लॻायूं बासणनि में पाणी विझी रखूं त उनखे साफ़ तरीक़े सां रखूं जिते आसपासि गंदगी न हुजे घरनि जे ॿाहेरु आसपासि नालियूं गटर आहिनि त उन्हनि खे बि साफ़ सुथरो रखूं डस्टबिन ढके रखूं ताक़ी उन्हनि में मछर न पैदा थियनि वण आहिनि आंगन में त हुन वणनि जे आसपासि बि पाणी अहिड़ी तरह सां विझूं ताक़ी पाणी ॿाहिर लीकेज न थिए ऐं खॾो न भरिजे जां वरी मिटी आली न थिए वधीक ताक़ी उते मछर पैदा न थी सघे ऐं पाणी जिते बि वधीक भरिजी करे रहे थो उते ई मछर ठहिराउ जे करे पाणीअ जे ठहिराउ जे करे पैदा थींदो आहे त असांखे हिन ॻाल्हि जो ख़ासि ध्यानु रखणो आहे के पाणीअ जो ठहिराउ किथे न थिए ऐं मछर पैदा न थिए